बिदिनो खौरां बिलाइखौ आं गुबुन रावावथ' बांसिन नायनाय जाया जे बर' रावआवनो बर' रावखौनो नायनाय जायो जेरै आं बड'लेण्ड बुब्लिखौ नायो ओमफ्राय बड'लेण्ड रादाब बिदिनो बायदि बायदि निउसफोरखौ नायो आरो ओमफ्राय बिदिनो आङो खौरां बिलाइखौबो बांसिन बर'खौनो फरायो बर'खौनो नायो आं बर' मिडियामसो फरायखानाय नालाय आं बर'खौनो मोजां मोनो नायनो फरायनो ओमफ्राय बिदिनो बर'निखौनो नायो आरो बर'निखौनो फरायो ओमफ्राय बे निउस इरिफोरखौबो आङो बड'लेण्ड रादाब इरिखौनो नायबाय थायो बड'लेण्ड बुब्लि ओमफाय बादिसिना निउसफोरखो बिदिनो बर'नि गासिबो बर'नि निउस होगिरिफोरनिखौ गासिबो बर'खौनो नायबाय थायो गुबुन एसामिस इंलिस बारा नायनाय जाया समाव नायो बेखौबो फाय बांसिन बर'खौनो नायनाय जायो आरो बर'खौनो जों बर'सोखा नालाय बर' एखायनो आं बर'खौनो नायबाय थायो बर'खौनो मोजां मोनो बिनि अबाव मा जादों अबाव माजाया जों बर' आनोखा जेरावबो मा जायो मा जाया खिन्था खायोसो नालाय बेखायनो बर'खौनो फरायो बर'खौनो नायबाय थायो बर'खौनो खोनासंबाय थायो ओमफ्राय बर'खौनो जों गासिबो बर'जों बर' नायलायनांगौ सापत होलायनांगौ ओमफ्राय बिदिनो सापत होलांबाय थानांगौ जाहाथे बिसोरबो मोजाङैनो जोंनो निउस रादाबफोरखौ मोजाङैनो खिन्थानो हानायबायदि जोङो बयबो नायबासो बिसोरबो जौगालाङो गोबां बायदिसिना रादाब खिन्थानो बोलो फैयो बोलो मोनो साहस हायो बिदिनो जोङो बर'फोरखौनो बांसिन नायनांगौ आरो आंबो बांसिन बर'खौनो नायबाय थायो सानफ्रामबो बर'खौनो नायो बर'खौनो मोजां मोनो बर'खौनो बर' रादाब बिलाइखौनो फरायबाय थायो